आङो बङाइनि आङो गामियाव थांगौमोन दा लामाफ्रा माबायदि औ आं गामियाव थांगौमोन दा लामाफ्रा माबायदि ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय गामिसिमआव औ औ औ बिराथ खस्थ'थार नामा ओमफ्राय नोङो ससे लामा फैनानै आंखौ लांफैनो हागोन ना बिमा दैलामबारिसिम आरो साइकेल सालायजायो ना सालायजाया लामाफोरालाय

गारिफोर खारबोया ना गारिबाबोथ' खारनाय नङा ना लामा गाज्रि नालाय ने औ औगुरियाव दखान जायो नामा ए बाजार जायो दा ए नोंसिनि गामियाव नोंसिनि गामियाव थांनानै मा मा दं नायनांगौहाय नायजागोन

मा मा मैगं गोथां गोथां लानांगौ नोंसिनि गामिनि दखानिफ्राय मैगं गोथां मोनगोन ना दाम गोसाथार नामा दामफ्रालाय माबोरै बिसिबां बिसिबां लायो जानो लाबोनांगौहाय बिदिबा दे होम्बालाय दोनदो दे